साढ़े इत्थै अगर कोई बी तेहार होऐ ते बब्बरू ते खीर ना बनदे गै बनदे ते बब्बरू जेह्ड़े बनाना बड़ा गै जैदा असान ऐ ओह्दे आस्तै तुस आटा होना चाहिदा आटै बिच्च थोह्ड़ा ईस्ट पाना जां आमला बी पाई सकने तुसें आमला में होंदा आटा होंदा थोह्ड़े दिन उस्सी रक्खी ओड़चै जेल्लै एह् होऐ ते ओह्दे बिच्चा खट्टी खट्टी मुस्क औन लग्गी पौंदी ते तुस ओह्दे बिच्च पाई सकने ते भिरी जेल्लै ओह्दे बिच्च थोह्ड़ी हारी खंड पाई सकने अगर तुसें मिट्ठे बनाने ते खंड पाई ओड़ो ते अगर लूनकै बनाने न तां तुस लून पाई ओड़ो ते ओह् तुसें गी थोह्ड़े चिर आटा रक्खी ओड़ना भी ओह्दे निक्के निक्के जेह्ड़े ओह् बनाने गोल गोल ते भी तुसें ओह् तली ओड़ने ते बब्बरू बनी जंदे ते होर साढ़े इत्थै मद्दरा बनांदे मद्दरा बनाना बड़ा गै आसान ऐ सूजी लैनी थोह्ड़ा जेहा घ्यो च पानी शैल करियै भुन्ननी ओह्दे च थोह्ड़ी ड्राई फ्रूट्स होन ओह् सारा किश पाना ओह् गरी बगैरा ते ओह्दे च थोह्ड़ा जेहा पानी पाई ओड़ना ते थोह्ड़ा ओह् गड़कन देना फिरी ओह् मद्दरा बनी जंदा ते जेह्ड़ा बब्बरू ते मद्दरा ओह् बड़ी गै जैदा टेस्टी होंदे होर बी बड़ा सारियां चीजां होंदियां इत्थै कोई बी तेहार बगैरा होऐ ते ओह् जियां घ्यूर घ्यूर कोई बी ध्यार होऐ घ्यूर बब्बरू खीर न एह् ते बनदे गै बनदे घ्यूर बनाना बी बड़ा असान ऐ पाानी ऐ पानी जैदा पाना आटे च थोह्ड़ा इ'यां घुल्ली जा ओह् जेल्लै ओह् घुल्लेआ ते बस इ'यां हत्थै कन्नै इ'यां जलेबी आह्ला लेखा गोल गोल गोल गोल बनाना त'वै उप्पर ते इक साईड दा ल्हाना ओह् घ्यो दे बिच्च ते भी तुसें खंडा खंड ते घ्यो कन्नै उ'नें गी खाई सकदे ते ओह् जेह्ड़ा साढ़े इत्थै ते बनांदे गै रौंह्दे ओह् बड़ी जैदा फेमस डिश ऐ इत्थुआं दी ते इत्थुआं दे लोकें दी ते डोगरे लोकें दी घ्यूर बब्बरू ते खीर न एह् ते कन्नै मद्दरा एह् ते उं'दी फेवरेट डिश ऐ ते कोई बी तेहार होऐ एह् ते बनदा गै बनदा ऐ भाएं जो मर्जी होऐ